हेलो रॉबिन यार मैं खाना खाना खाना ऑर्डर करना चाहता हूँ टेस्टी फ्रेश से तो तू टेस्टी फ्रेश जाता रहता है तुझे इसके बारे में पता है कि इसका टेस्ट कैसा है कैसी सर्विस है अच्छा तुझे पता है तो मुझे बता ना कैसा है मुझे भी ऑर्डर करना है इधर से खाना अपने लिए हाँ हाँ अच्छा तूने पेटीज पेटीज खाई है इसके अच्छा अच्छा अच्छा वो बेस्ट पेटीज बनाता है भरतपुर में अच्छा अच्छा चल यार मेरा मन हो रहा था कुछ खाने का अच्छा सा तो मैं टेस्टी फ्रेश की ही पेटीज ट्राई करता हूँ स्पेशी स्पेश स्पेशल पेटीज बताई थी ना तूने अच्छा अच्छा वो कितने कितने रुपए की है अच्छा डेढ़ सौ रुपए की है अच्छा चल ठीक है यार मैं ट्राई करता हूँ उसी को ठीक चल अच्छा चल ठीक है यार हाँ